ॾही नवम्बर ॿ हज़ार नव पंजी दिसम्बर उणिवीह सौ निनाणवे सती जनवरी उणिवीह सौ सत्तानवे पंद्रहीं अक्टूबर ॿ हज़ार अठ अ अरिड़हीं जनवरी ॿ हज़ार छह